हम जे हेडफोन लेलहुँ ओ बेसी काल अगर यूज करैत छियै तऽ ओ गरम भऽ जाइत छै आओर ओहिमे तारो छोट देने छै